हैलो आं अंजी हैलो केसर दे बारै च तुसें आं केसर इसलै बड़ा मैहंगा चला दा हून पंदरां था पंदरां सौ दा पाव देआ दे अं ना ना मिलावट निं ऐ पूरा देसी प्योर ऐ साढ़ा नेईं नेईं बाकी तुस इंया पुच्छी लैओ रेट इयै चला दा बा चलो कोई निं में तुसेंगी लैने गी औगा रेट दिक्खी लैगे थोह्ड़ा घटाई बी लैगे तुसें गी इन्ना ऐ निं ऐ बाऽ तुसेंगी लगदा होगा चलो तुस दिक्खी लैयो नी अपने हट्टिया आई लैयो नी तुस ते आइयै तुस दिक्खी लैयो ते आं तुसेंगी लगदा कि बिल्कुल ठीक ऐ ते अच्छा लेई लैयो जिन्ना तुसें लैना होगा तां ते इंया बिल्कुल ना ना कशमीर ना एह् केह् असें कशमीर दा मंगवाए दा होंदा आं कशमीर दा मंगवाए दा होंदा नी ऐ इन्ना आं उत्थुआं मंगवा दा असें कोई नी आं कोई नी ठीक ऐ तुस आओ हट्टियै गी ते दिक्खी लैओ नी ते जिन्ना लैना लेई लैओ चलो ठीक ऐ ओके